हॅलो हां मॅडम सांगात हय हय हांव आसा खंय वसपाक जाय आशिल्लें तुमकां खोर्ले वसपाक जाय न्हय मॅडम तुमी आतां खंय आसा बस स्टँडार आसा न्हय हय पूण एक मात सांगतां आं मॅडम उसापकराच्या थंयसर रोड फोडल्या सो सातेरीच्या देवळा कडेन वसपाक म्हाका काणक्या बांदावयल्यान वयचो पडटलो सो ताका लागून चार्जीस मात ऍक्स्ट्रा लागतले हरशीं नॉरमली आमी हांगा म्हापसा बस स्टँडा वयल्यान किंवा हांगा टॅक्सी स्टँडा वयल्यान सातेरी देवळा कडेन वसपाक एक साठ रूपया घेतात आनी ह्या फावटी आतां म्हाका देडशी रूपया घेवचे पडटले कित्याक म्हाका फुल टर्न मारून सातेरिच्या देवळा कडल्यान हांगासर काणक्या बांदा वयल्यान भितून घेवचो पडटलो सो देडशी रूपया लागतलेच लागतले ना देड आं मागीर वेटींग वेटींग चार्जीसूय आसतले न्हय मॅडम गोंयकारा कडेन पूण तो रूट आमी धरचना न्हय आमी भायल्यान वतली भायल्यान म्हणजे काणक्या बांदावयल्यान गोयाकारा कडेन ना घेवपाक मेळटा तशे कांय ना पूण भाडें आनी कमी जावचेना देडशीच रूपया घेवचे पडटले कित्याक तुमका गोयाकारा कडेन रावपाक जाय आनी ताच्या नंतर परत म्हाका काणक्या बांदावयल्यान तुमका सातेरीच्या देवळा कडेन वरचे पडटले सो कमी मॅडम आनी कितें पॅट्रोल वाडलां तुमकां खबर आसा कितलें वाडला तें आनी करता कमी हांव एक आनी वीस तीस रूपया कमी करता एकशें वीस रूपयान व्हरता

आनी आनी एक दोन मिनटान पावता तुमी बस स्टँडा कडेन थयसरूत रावात